देहायारि ब्याम आरो य'गानि गेजेराव फारागथिआ जाहैबाय ब्याम होनोबा जोङो मिथियो मोनसे ब्यामआ जाहैबाय मोनसे सेन्टोर जेराव जोङो गावबा गावनि बडि बिल्ड खालामनो हायो मासोल्स फोरखौहाय देभल'प खालामनो हायो माखासे एक्सारसाइस फोरनि गेजेरजों गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो बैयाव जाहैबाय बै ब्याम सेन्टोर आव मा मा थागोन बुस्थुफोरा गोबां रोखोमनि बुस्थुफोर थायो जेरैहाय दाम्बेल थिखांनाय स्किपिं र'प बेफोरबायदि थायो गोबां रोखोमनि गेलेग्रा बुस्थुफोर थायो आरो एक्सारसाइस खालामनो थाखाय खारग्रा जायगायावनो खारनाय मोनसे बुस्थुफोर थायो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि बुस्थुफोर थायो आरो जोङो य'गा होनोबा जों मिथियो जेनेबा य'गाया जाहैबाय मोनसे मेडिटेस'न बायदि रोखोमनि आरो जेराव जोङो जिरायहाबनानैहाय मेडिटेस'न खालामनानै जोङो फिजिकेलि फिजिकेलि जोङो गावबागावनि देहाखौ गोजोननाय मोनो फिजिकेलि आरो मेनटेलि जों देहाखौ गोजोननाय मोनो बे जाहैबाय मोनसे रोखोमनि एक्सारसाइस ब्यामजों आरो य'गाजों अनेक रोखोमनि फारागथि दङ